हमरा सभके इलाकामे हम सभ प्रकाश देखै छियै एकदम तऽ साफ वूफ देखाइ दै छै आओर तारा भी एकदम बढ़ियाँसँ देखाइ दै छै हमरा सभके एकदम सुन्दर लगै छै हम सभ हम सभ एकदम तारा जइसे कि हमरा सभके प्रदूषण भी उतना न है आओर देखै छियै हम सभ रातमे एकदम आसमान सभ एकदम साफ सुथरा हमरा सभके देखाइ दै छै अपना इलाकामे हम सभ अपना इलाकामेसँ हि देखै छियै अपना सभके आसमान सभके आओर एकदम प्रकाश हमरा सभके एकदम बढ़ियाँ लगै छै देखैमे एकदम साफ सुथरा सँ हि आओर कि हम सभ अपना कहिं नहि जाइ छियै अपना छत परसँ हि देखै छियै एकदम तारा एकदम आओर सभके देखैमे एकदम नीक लगै छै एकदम साफ सुथरा आओर बढ़ियाँ लगै छै हमरा सभके देखैमे ये है कि प्रकाश बहुत हि अच्छा लगै छै आओर कि हम सभ बाजय चाहे छियै कि हमरा सभके यहाँपे कोनो प्रदूषित इसभ न रहै छै एकदम साफ सुथरासँ इलाकामे हम सभ रहै छियै आओर सभ कुछ अच्छासँ दिखाइ दै छै हमरा सभके एकदम बढ़ियाँसँ